मुंहिंजो पसंदीदा खेल क्रिकेट आहे औरि मुंहिंजो पसंदीदा खेल बैडमिंटन बि आहे और कॿडी बि मूंखे इलाही वणंदी आहे इन खे खेॾण सां शरीरु चुस्त फुस्त रहंदो आहे मनु फिट रहंदो आहे मन खे शांती ऐं सुकूनु मिलंदो आहे जेतिरी देरि असां इहे खेल खेॾंदा आहियूं ओतिरी देरि मन शांत हूंदो आहे ऐं परेशानियूं ते ध्यान न वेंदो आहे दिमाग़ी ताक़त वधंदी आहे ऐं असांखे मन खे शांती बि मिलंदी आहे